महिलाओं को रोज़ाना कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को समाज में घर परिवार में एहसास दिलाया जाता है कि वह महिला हैंं उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है उनको घर के सभी कार्य करने पड़ते हैंं और सभी का ध्यान रखना पड़ता है महिलाएँ अपने सपनों को छोड़ कर घर परिवार के सपनों को पूरा करने में अपना समय लगाती हैं साथ ही महिलाओं के साथ साथ अगर हम लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों पर भी लड़कों से ज़्यादा पाबंदी होती है समय सीमा होती है कि घर से आने और जाने का टाइमिंग होता है घर से ज़्यादा समय तक वह बाहर नहीं रह सकती साथ ही साथ पढ़ाई में भी उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है लेकिन अभी कुछ समय से कुछ वर्षों से समाज में भूमिका इस तरह बदली है कि महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैंं और कंधे से कंधा मिला कर पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैंं कुछ महिलाएँ डॉक्टर इंजीनियर और पुलिस आगे ऐसे कई अधिकारीयों बन रही है आई ए एस आई पी एस भी बन रही हैंं साथ ही वह समानता और शिक्षा अधिकारी को भी अपना रही है यह अवसर भारत में महिलाओं के अधिकार से प्राप्त हुआ है महिलाएँ भी अपना अधिकार जान रही है कुछ संस्था हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रही है और उनको अपने अधिकारों से रूबरू करवा रही है